हमने आपके यहाँ से एक कार ऑडर की थी वह कार बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रही थी जिसके कारण हमें बहुत परेशानी हुई रास्ते भर में वह कार की सीटें भी ठीक से काम नहीं कर रही थी वह बिल्कुल भी कम्फ़र्टेबल नहीं थी उसकी सीटें कुछ सीटें तो उसमें फटी हुई थी फटी कार के कारण हमें वह सीटें बैठने में बिल्कुल भी कम्फ़र्टेबल नहीं लग रही थी कार का बार बार पंचर हो जाना और कार में ज़्यादा पेट्रोल लगना जिसके कारण हम हमारे डेस्टिनेशन पर टाइम से भी नहीं पहुँच पाए थे